یہ جینس بہت ہی آرام دا ہے اور کافی اسٹریچبل بھی ہے یہ مجھ پر بالکل فٹ آئی ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی اچھا اچھا ہے اور ساری چیزیں اس کی اچھی ہے اور یہ کم پرائز میں اچھا پروڈکٹ ہے